खेतमे काज करैत कालमे लोग बहुत तरहसँ मनोरञ्जन करैत अछि लोकगीतसभ गाबैत रहल अछि तैं काज करयमे बहुत नीक लगैत अछि समयके भी नहि पता चलैत अछि आओर बहुत सारा काम भी भए जायत मनोरञ्जनके साथ साथ धान रोपनी हुअ वा धान कटनी लोकसभ बड्ड मन लगाके करैत अछि लोकगीत अपन लोक मोबाइलमे चलाके सुनैत सुनैत काज करैत अछि दोसर लोग घरमे भी बहुत तरहसँ मनोरञ्जन करैत अछि जेनाकि लोकगाना लगाके मोबाइलमे गाना लगाके मनोरञ्जन होइत अछि आ नाच करिकऽ लोग मनोरञ्जन करैत अछि बच्चासभकेँ साथ खेलके तरह तरहकेँ बच्चासभ गेम खेलैत छै कबड्डी खोखो इत्यादिसभ गेमके साथ खेलैत खेलैत मन लागल रहल अछि आओर लोग काज करैत लोकगीत बहुत तरहसँ गाबैत अछि